हल्लो हल्लो हरिओम जय झुलेलाल कीअं आहियो हा तव्हांखे जेको आहे कोई मानी ऑर्डर करिणो हो हा त

छो ईअं छो असांजी त मानी हमेशह जंहिं बि खाधी आहे हमेशह हुननि चयो आहे वणी आहे ऐं ॿियनि खे बि हुननि जेको आहे असांजो रेफ़्रंस ॾिनो आहे तव्हांखे किथां न वणी आहे असांजे होटल में मानी

अच्छा त ता कंहिं सां आया हा जी जी जी जी जी हूं हूं हूं जी जी जी हा हा हा न असां जी असां हूं हूं हूं हा

हूं हूं हा हा

हूं हूं जी जी

जी थींदो छा आहे न दादा की असां बि होटल हलायूं था घणो करे जीअं अठें नाएं बजे शाम थींदी आहे त हुन वक्त मानीअ जे लाइ जेका आहिनि असांजा कस्टमर्स वधी वेंदा आहिनि अगरि वधी वेंदा आहिनि त थींदो छा आहे की असां घणो करे मसालो त ठाहे रखंदा आहियूं त हुनमें जीअं बि कस्टमर चवंदा की पीज़न जी खपे पनीर जी खपे त उहो ई ग्रेवी असां जेको आहे कोल्ड स्टोरेज मां कढी ऐं हुननि में मिर्च मसाला विझी ऐं उहो ई सर्व कंदा आहियूं त जंहिं लाइ हुन वक्त ताज़ो ठाहिण में ॾुखयाई ई आहे केरु कस्टमर वेहण नथो चाहे

हा हूं हूं हूं हूं

हूं हूं हूं

हूं हूं हूं हा हा हा हूं हूं हूं हा हा हूं हूं ठीकु आहे त असां हाणे ईअं ई कंदासीं असां जी

हूं हूं हूं हा हा हा जी जी जी हूं जी हूं हूं हूं हा हा हा हा हूं हूं जी जी जी न बिल्कुलु असां ध्यानु रखंदासीं

हूं जी जी जी हा हा हा हूं हू हूं हूं हा न असांजे रंधिणे में जेको आहे जिते मानी ठहंदी आहे उते असां जेको आहे कैमेरा बि असांजा लगल आहिनि ऐं असां ध्यानु ॾींदा आहियूं की कोई बि बासी भादियूं यां सड़ियल भाॼियूं न इस्तमालु थियनि ऐं भा भाॼियुनि खे बि असां लूण पाणी में जेको आहे धोअण जी कोशिश यां हमेशह प्रैक्टिस रखंदा आहियूं ताकी हुनमें जेका पेस्टसाइडिस हुजनि यां दवाऊं जेका किसान विझंदा आहिनि खुंमे विझंदा आहिनि उहो बि हुन मां निकिरी वञनि जी जी जी जी जी जी हूं हूं हूं बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी जी तव्हांखे अॻिते कोई ऑर्डर ॾियणो आहे छा बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं केतिरे ॼणनि जी मानी यां पैकिंग तव्हांखे खपंदी अच्छा अच्छा ऐं हूं हूं ऐं मंझंदि जी मानी ऐं राति जी ॿई वेलनि जी तव्हांखे ॾियणी आहे हा न ऐं ॿिनी वेलनि जी ॾियणी आहे त कोशिशि असां इहो ई कंदासीं की सिंधी भाॼी जेका हली रहियूं आहिनि जीअं मंझंदि जो असां कढ़ी चांवर ऐं ऐं ऐं जेको आहे रायतो ऐं बूंदी करे वठंदासीं ऐं कचरियूं करे वठंदासीं हा न हुन सां गॾु तव्हांखे कोई सुकी भाॼी बि खपंदी छा

हा न न कढ़ीअ में त असां सभु भाॼियूं विझंदासीं ई कढ़ीअ में त सभु विझंदासीं हा हा न हूं

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं फुल्को तव्हांखे सिंधी खपंदो या फ़ुल्यल वारो खपंदो जीअं गैस ते ठाहिबो आहे

अच्छा अच्छा ठीकु आहे अच्छा हा हा हूं हूं हूं हा ठीकु आहे त मंझंदि जी त हीअ पक करे वरितीसीं त असां तव्हांखे जेको आहे ॿाराहं थालियूं जेको आहे हुन हिसाब सां प्रोवाइड कंदासीं यां मोकिलींदासीं ऐं राति लाइ जेको आहे जीअं बि तव्हां ॿुधायो त पनीर की भाॼी थी वेंदी ऐं लौकी जा कोफ़्ता थी वेंदा ऐं फ़ुल्को ऐं रायतो थी वेंदा ऐं चांवर थींदा ठीकु आहे राति जो रायतो खपेस की मंझंदि जो बि रायतो खपेव तव्हांखे हूं हूं हूं ठीकु आहे सयूं सयूं करे वठां कीनी ऐं सयूं जेका बि जेका शइ ॿुधायो त हिकु शइ कोई बि मिठी करे वठां छो लाइ ॾिसो तव्हां त चओ था की ताज़ी खपे त मां अगरि ताज़ी ठाहींदसि त मां ओतिरी ठाहींदसि जेतिरी तव्हां लाइ खपंदी हा न त ठीकु आहे चांवरनि जी जेका सयूं आहिनि यां खीरनी आहे जीअं बि सवलो थींदो त हुन हिसाब सां हूअ करे वठंदासीं अगरि तव्हां चओ त नेरन ते बि जेको आहे छो लाइ तव्हां ॿुधायो न की हुन ॾींहं तव्हां सां ॻाल्हाइण थियो हो त तव्हां ॿुधायो हो की सुबुह जो अठें खनि अची वेंदा हा

अच्छा हूं हूं हूं

ठीकु आहे ऐं शाम जो तव्हांखे चांहि सां चांहि त तव्हां वटि ठही वेंदी चांहि सां गॾु ॿियो कुझु मोकिलणो आहे यां ॿियो कुझु खपे तव्हांखे अच्छा तव्हां वटि आहे ऐं हिन में पर थालीअ जी छो लाइ पेमेंट जी ॻाल्हि असां करे करे वठूं छो लाइ हिन में असां कोशिशि ई कंदासीं के तव्हांखे जेतिरो में जेतिरो घटि थो लॻाए सघूं त पर प्लेट जेको आहे असांजो हीअ पंज सौ पवंदो पर थाली जेको आहे पंज सएं जो अघि थींदो ठीकु आहे त तव्हां हिन जी एडवांस पेंमेंट कंदा की कीअं कंदा जी हूं हूं हूं हूं हूं अच्छा जी जी जी

हूं हूं हूं जी ठीकु आहे त डिलीवरी सां गॾु ई गॾु तव्हां पेमेंट करे छॾींदव त ठीकु आहे असां जेको आहे सूमरु ताईं ॻाल्हि घुराई आहे सूमरु जो असांजो हिकु बजे तव्हांजे हिक बजे खनि तव्हां बि मानी खाईंदा हुंदा हिक बजे खाईंदव न हा त हा त ॿ असांजो डिलीवरी बॉए जो जेको आहे हु हिक बजे जेको तव्हांजी पूरी मानीअ जी ॿारहनि ॼणनि जी पैकिंग जेका आहे थाली जे हिसाब सां खणी ईंदो ठीकु आहे ऐं हुन में रायतो बि हुंदो सलाद बि हुंदो पापड़ बि हुंदो हू सभु असां तव्हांखे कॉम्पलीमेंट्री ॾींदसीं ऐं जीअं तव्हां चयो आहे की असांजी कोई भाॼी जेका आहे असं तव्हांखे रखियल न ॾींदासीं बिल्कुलु ताज़ी याहे यारहें बजे ठाहिण शरू थींदी ऐं हिक बजे ताईं असांजी मानी बिल्कुलु फ़्रेश हुंदी बिल्कुलु ताज़ी हुंदी ऐं तव्हांजे घर पहुचंदी ठीकु आहे ऐं शाम जो बि अठें बजे ताईं जेको आहे आसां तव्हांखे राति जी मानी ॾई छॾींदासीं ठीकु आहे त मंझंदि जो ई तव्हां जेको आहे अॻो पोइ डिनर जी तव्हां पेमेंट करे छॾिजो ठीकु आहे त रखां थी ऐं सूम हिकु दफ़ो मां सूमरु वरी सुबूह जो ॻाल्हाए वठंदीसाओं त हुनखां पोइ तव्हां कंफ़र्म कजो त हुन खां पोई असां मानी ठाहिण कोसी शरू कंदासीं ऐं तव्हांजी मानी सुठी हुंदी ऐं ॿिए दफ़े तव्हांखे कोई बि कमप्लेंट न थींदी ठीकु आहे हा न जय झूलेलाल हरिओम हरिओम